बिबार बारियाव बारनाय बिबारफोरखौ समायना नुथाइनि थाखाय आङो बिफांआव जोथोन लाखिनाय जायो बेफोरखौ जोथोनै साफा खालामनानै लाखिनाय जायो आरो थायनाय फिथाइफोरखौ गोबां जोथोनै बेखौ जोथोन लाखिनाय जायो बे फिथाइफोरखौ आङो बिफांआवनो मोजाङै जोथोन लाखिनानै बे बिफां ओम बिफांआवनो मोजाङै एम्फौ जानो एम्फौ बारदों माबायाखै बेखौ आङो जोबोर जोथोनै लाखिनानै आं बेखौ आदर खालामनानै फिफांआवनो दोनो आरो जेब्ला मोनो बे फिथाइखौ खानाय जायो